हांव ऑनलायन मोडान पिजन कंपनिचो सुरयांचो सॅट घेतिल्लो खूब बऱ्या दरांत म्हाका तो मेळिल्लो सुरयांचो सॅट बरें तरेन पॅक करून आयिल्लो ज्या तारकेक ताची डिलीवरा पावपाची आशिल्ली ताच्या दोन दीस पयलीच सुरयो पाविल्ल्यो बारा तरां तरांच्यो आकाराच्यो सुरयो आशिल्ल्यो बारीक आशिल्ल्यो त्याच बरोबर व्हडय आकाराच्यो आशिल्ल्यो सुरयो दवरपाक वांगडा स्टॅन्डय मेळ्ळिल्लो ताचेन सुरयो सांडून वचपाचो प्रस्नूच नाशिल्लो ताची गुणवत्ता खूब बरी आशिल्ली धाकटें कितें वस्त ताचेर कापप सोपें जातालें तशेंच व्हड कितेंय कापूकय बरें जाताले खुबश्येदां वापरूनय सुरयांची धार बरी कडक आशिल्ली बारा सुरयांतली एक सुद्दां सुरी वायट जाली ना आनी खूब म्हयने सुरी वापरल्ली तरीय एकूय सुरी तुटली ना आनी वांकडीय जाली ना जाय ती भाजी फळां कापपाक जाय तसली सुरी घेवपाक मेळटाली सुरयांचो आकार बरो आशिल्ल्यान हातात धरपाक बरें जातले म्हाका म्हज्या रांदच्या कुडीत ह्या सुरयांचो खूब फायदो जालो